ہندوستان میں آب و ہوا کا تنوع ملک کی جغرافیائی موسمی اور موسمیاتی خصوصیات کی بنا پر ہے ملک میں مختلف خطوں میں آب و ہوا مختلف ہوتی ہے جو کہ بھارت کے وسیع رقبے متنوع جغرافیہ اور موسمی نظام کی عکاسی کر کرتی ہے شمالی ہندوستان شمالی ہندوستان میں آب ہوا عام طور پر سردیوں میں ٹھنڈی اور گرمیوں میں گرم ہوتی ہے یہاں پہاڑی علاقوں جیسے ہمالیہ کی پہاڑیوں میں سردیوں میں درجۂ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے ان پہاڑی علاقوں میں مونسون کے موسم میں بھی بارشیں ہوتی ہیں جو کہ کشمیر ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں قابل ذکر ہیں میدانی علاقے جیسے کہ پنجاب ہریانہ اور اتر پردیش میں گرمیاں شدید ہوتی ہیں اور درجۂ حرارت چالیس ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر سکتا ہے سردیوں میں درجۂ حرارت کم ہو جاتا ہے مگر یہاں شدید سردی نہیں ہوتی وسطی ہندوستان وسطی ہندوستان جیسے کہ مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں موسم نسبتاً معتدل ہوتا ہے یہاں گرمیوں میں درجۂ حرارت تیس سے چالیس ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں درجۂ حرارت دس سے پندرہ ڈگری سیلسیس تک گر سکتا ہے اس علاقے میں مونسون کے موسم میں معتدل بارشیں ہوتی ہیں جو ذراعت کے لیے فائدے مند ہوتی ہیں جنوبی ہندوستان جنوبی ہندوستان میں آب و ہوا نسبتاً گرم اور مرطوب ہوتی ہے یہاں کے ساحلی علاقوں میں جیسے کہ کیرلا تمل ناڈو میں موسمی بارشیں عام ہیں اور درجۂ حرارت عموماً پچیس سے پینتس ڈگری سیلسیس کے درمیان ہوتا ہے یہاں مونسون کا موسم خاص طور پر بارشوں کا ہوتا ہے اور جنوبی مغربی مونسون اور شمالی مشرقی مونسون کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں داخلہ علاقوں جیسے کرناٹک اور تلنگانہ میں گرمیوں کے موسم میں درجۂ حرارت پینتس سے چالیس ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے مگر یہاں کی ہوا کم نمی والی ہوتی ہے سردیوں میں یہاں کے علاقے کافی معتدل ہوتے ہیں مغربی ہندوستان مغربی ہندوستان جیسے گجرات راجستھان میں موسم خشک اور گرم ہوتا ہے راجستھان کے صحرا میں گرمیوں میں درجۂ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے اور رات کے وقت کافی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے گجرات میں سمندری ہوا کی وجہ سے ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے مگر یہاں بھی گرمیوں میں درجۂ حرارت کافی زیادہ ہو سکتا ہے مغربی ساحل جیسے کہ گوا میں آب و ہوا مغربی ساحل جیسے کہ گوا میں آب و ہوا مرطوب اور گرم ہوتی ہے اور یہاں بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں مشرقی ہندوستان مشرقی ہندوستان میں آب و ہوا متنوع ہوتی ہے مغربی بنگال اور بہار میں موسم معتدل اور موسمی بارشیں عام ہیں یہاں مونسون کے دوران شدید بارشیں ہوتی ہیں جو کہ سیلاب کا باعث بھی بن سکتی ہیں شمالی مشرقی ہندوستان جیسے کہ اروناچل پردیش اور منی پور میں بھی بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور موسم نسبتاً ٹھنڈا ہوتا ہے ہندوستان کے متنوع آب و ہوا مختلف علاقوں کی ذراعت رہن سہن اور ثقافت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے ہر علاقے کی اپنی مخصوص موسمیاتی خصوصیات ہیں جو کہ یہاں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتی ہے